جی میں آپ کو اپنے خاندان اور اپنے دوستوں کے بارے میں بتا سکتی ہوں میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں جس میں میرے ممی پاپا میرے بہن بھائی میری دو پھوپھیاں اور میرے بڑے پاپا اور میری ایک بڑی بہن کزن اور بڑی ممی بھی رہتی ہیں میرے پاپا اور بڑے پاپا دونوں بزنس کرتے ہیں میری ایک پھوپھی جو سائنٹسٹ ہیں اور ایک پھوپھی کی ابھی ڈیتھ ہوئی ہے جو ٹیچر تھیں میری ایک پھوپھی ڈاکٹر ہیں میرے دادا بھی ایک ڈاکٹر تھے اور میں نے اپنی دادی کو دیکھا نہیں لیکن میں نے ان کی باتیں سنی ہیں ایسے ہی میں نے اپنی نانی کو دیکھا ہے اور اپنے نانا کو نہیں دیکھا تو میرے میری بڑی ممی بھی ایک ٹیچر ہیں اور جو میری ایک پھوپھی ہیں جو ڈاکٹر ہیں ان کے بیٹے بھی ڈاکٹر ہیں ان کی بہو بھی ڈاکٹر ہیں اور میرے دو بھائی بہن ہیں میرے اور اور میں اپنے دوستوں کے بارے میں یہ بتا سکتی ہوں کہ میرے دوست میرے لیے بہت ویلیو کرتے ہیں میں ان سے بہت زیادہ اٹیچ ہوں میں ان سے بہت ساری باتیں شیئر کرتی ہوں وہ میرے گھر بھی آتے ہیں اور ہم بہت سارے مزے بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ ٹریس پہ بھی جاتے ہیں